नमस्कार सर मां लखनऊ मां ॻाल्हायां पई अलीगंज में रहंदा आहियूं असां त मां पंहिंजो बिजली जा बिल ऐं हाउस टैक्स वाटर टैक्स सभिनि जा जेतिरा बि बिल आहिनि हुन जी हिकड़ी फाइल मेंटेन करणु चाहियां पई त हुन जे चकर में मां पंहिंजो फाइल्स खोली त हुन में मूं मूंखे पुठें छह महीने जा बिजली जा बिल नथा मिलनि उहे मूंखे लॻे थो की असांजे घर में वाइट वॉश वग़ैरह थिया हुआ त हुन में थोरो हिते हुते थी विया आहिनि मिलनि कोन था त मूंखे उन खे फाइल मेंटेन करणी आहे त इन करे मूंखे पिछली छह हिकु जनवरी ॿ हज़ार पंजवीह खां

हिकु मार्च ॿ हज़ार पंजुवीह ताईं टे महीने जा मूंखे बिजली जा बिल वरी सां डुप्लीकेट कॉपी उन्हनि जी मूंखे ॾियारे छॾो जीअं मां पंहिंजे हिसाब में मूंखे फिर उहो ख़र्च घर जो ख़र्च मेंटेन करिणो हूंदो आहे त हुन जे लाइ बि हर शइ जो रिकॉर्ड रखिणो हूंदो आहे की छा शइ जो किथे मां पैसा किथे ख़र्च कयां किथे ख़र्च कयां त उन जो हिसाब रखण जे लाइ मूंखे हर महीने जो मेंटेन करण जे लाइ बिजली जे बिल जी कॉपी खपे प्लीस तव्हां मूंखे तव्हांंजी ॾाढी कृपा थींदी तव्हां मूंखे बिजली जे बिल जी कॉपी ॾियारे छॾो